चित्र पाड़ैमे कि कि समान लागै छै बताबै छिए पहिले तऽ पेज लागै छै आओर कलम कटपेनसिल रबर छेब्बो भी लागै छै आओर सब कलर भी लागै छै रङ्गा जिस कहै छै रङ्गा तब जाकऽ चित्र पड़ाइ छै तऽ हम बचपनमे चित्र पाड़ै छलिए आम भी पाड़ै छलिए चूहा खरगोश आओर हाथी शेर बकरी खाइके चीज भी पाड़ै रहिए खूबे जेना हो गेलै केला अनारस एप्पल सेब सबके कलर भी करैके पड़ै छलै समझलिए कलर फेर सबके कलर आमके जेना आमके भऽ गेलै पीला आओर फेर उपरमे हरा कलरके पत्ता आओर तब जाके कलर बनै छै कभी कभी होइ छलै चित्र पाड़ैमे कभी कभी दिक्कतो हो जाइ रहै गलत भी पड़ा जाइ रहै तऽ रबर नहि होइ छै रबर रबर ओहिसे मेटाके मेटाबैके पड़ै छलै समझलिए बहुत दिक्कत भी होइ छलै सिखबे करै छलिए धीरे धीरे आब तऽ पूरा सीखि गेलिए हँ तऽ आब तुरन्त चित्र पाड़ि दै छिए समझलिए आब टाइम आओर नहि लागै छै चित्र पाड़ैमे कलर भी करैमे नहि आओर पहिले सब छलै जे कटपेनसिल आर सब खरिदकऽ लैए चोरिओ सब करि लै रहै बच्चालोक चोरिओ करि लै रहै चोरी करि लै तऽ फिर घरसँ पइसा आब कहैमे डर लागै पइसा कहाँसे लैए ता तऽ सब गरीब रहै छलिए सब गरीबके टाइम छलै तऽ फेर खरिदए फेर बनैए फेरसे कभी कभी तऽ पाड़िते पाड़िते पन्नो फाटि जाइ छलै पन्नो अइसन सिखनेमे बहुत टाइम लागलै कि बतैए

तब सबकिछु ठीक हो गेलै कम्प्लीट हो गेलै सीखि गेलिए आब चित्र पड़बाबैके होइ आब तऽ दिबालोमे चित्र पाड़ि लेते दिबालमे चित्र पाड़ि देते आओर